ठीक ठाक यऽ अपन कहु ठीक छियै कहु अच्छा हाँ हाँ हाँ देखियौ ओहिकऽ लेल तऽ सभसँ नीक समय होइत छै साओन भादो कऽ समय नीक होइत छै आम कऽ पेड़ लगबै कऽ लेल साओन भादो कऽ समयमे जे छै होइत छै से ओ पेड़ लगायब तऽ बेसी नीक रहत बुझलियै ने ओ ओ लगबैत कऽ लेल सभसँ पहिले अहाँकऽ जमीन तैआर करऽ पड़ैत छै तऽ जमीन तैआर करै कऽ लेल अहाँ पहिले अपना गाछीमे जकाँ ओ पेड़ लगायब तै गड्ढा खुनि लेब आओर गाढ़ा खुनि कऽ ओहिमे जतेक अधिकसँ अधिक हुअऽ गोबर बुझलहुँ ने गोबरसँ गोबर माटि ई सभ दऽ कऽ जे छै से ओकरा भरि कऽ पहिले ओ गड्ढा कऽ तैआर कऽ लिअ बुझलहुँ तकर बाद जे छै से आम कऽ पेड़ ओहिमे जे लगेबै साओन भादवके महिनामे तऽ ओ पेड़ जे छै से नीक निकलत आओर बहुत जल्दी से जल्दी जे छै से अहाँकऽ फल देत बुझि गेलियै ने तऽ तऽ रङ्ग विरङ्ग कऽ आम कऽ पेड़ छै अहाँ जेहन आम कऽ पेड़ लगेबै सभ रङ्गके आम लागत बुझि गेलियै ओकर इएह छै जे कनि दिन तक जे छै तऽ पेड़ कऽ कनि देखभाल देखभाल जे छै से करऽ पड़त बुझलियै ओ आँय हाँ हाँ मालदा तऽ छैहे मालदा तऽ अपना मिथिलाञ्चल कऽ तऽ सभसँ सुप्रसिद्ध आममे एक छियै मालदा तऽ मालदा आम लगायब तऽ नीक बात छै मालदहे लगायब अहाँ बुझि गेलियै तऽ ओहि कऽ लेल सभसँ पहिले अहाँ अपन जे छै से जगह तैआर कऽ लिअ आ तकर बाद तैआर भऽ गेला बाद जे छै से हमरा कहब हम पेड़ मँगबाय देब जे आँय हाँ हाँ हाँ हाँ साओन भादव कऽ महिनामे लगायब ओ बेसी नीक रहत जाहि टाइममे आम पाकि नहि जाइत छै तऽ आम जाहि टाइममे पकैत छै आम लोक तोड़ैत छै ताहि टाइममे जे छै ने से आम कऽ लोक पेड़ रोपैत छै बुझलहुँ ने तऽ ओहि समयमे आमक पेड़ लगायब ओ पेड़ जे छै से नीक होयत अच्छा आओर कहु कतेमे डेढ़ सए रुपआमे एकटा पेड़ भेटैत छै बुझलहुँ अहाँकऽ जैटा पेड़ चाही कहि देब अहाँ लऽ लेब पेड़ अहाँ पेड़ लगाय लेब ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखू